अस जिसलै निक्के निक्के होंदे हे तां उसलै स्विमिंग पूल कु'त्थें होंदे हे उसलै बस इ'यै नैहरें च न्हाना एह् साढ़े चन्हां दरेआ जेह्ड़ा एह्दी नैह्र जंदी ही साढ़ै ग्रांऽ ते ओह्दे बिच्च अस न्हांदे हे सारे मुड़े उत्थें न्हाना ते बड़ी मस्ती करनी न्हाई न्हाइयै असें जिसलै गर्मी लग्गनी फिर इत्थें लम्में पेई जाना ते बचपना हा उसलै फिर दबारा फिर न्हान लेई पौना इ'यां न्हांदे पूरा पूरा केईं बारी सवेरे न्हान आए ते चार चार पंज पंज घैंटे होई जाने दो दो बज्जी जाने घरै आहलें आखना रुट्टी खान निं आया ते असें उत्थें न्हांदे रौह्ना फिर उस दे बाद साढ़ी अग्गें इक डिच डिचनर ही केईं बार उत्थें नैहर न्हान चली जाना ते उत्थें बड़ी मस्ती करनी न्हांदे रौह्ना पूरा पूरा दिन ते ओह् बचपना हा उसलै उसलै इन्नी ओह् नेईं ऐ कोई जवाबदारी निं ऐही कोई इन्नी पुच्छ मंग निं ऐ ही ते घरै आह्ले बी सोचदे हे कल्ले कल्ले बच्चे हे लाडले हे ते पूरा पूरा दिन उत्थें गै न्हांदे रौह्ना असें फिर इ'यां गै कन्नै असें उत्थें तारी मारने दी जाच बी शैल आई गेई ते असें मारनियां पुट्ठियां तारियां मारनियां सिद्दियां सिद्धे मारनियां चलोबियां लाई लाइयै जाना ते ओह् बचपन दे दिन हे बड़े चिर न्हांदे रौह्ना असें ते इ'यां गै असें न्हांदे न्हांदे केईं छोटे बच्चे जियां असें तरना सिक्खेआ जियां निक्के बच्चें गी बी असें आस्ता आस्ता तैरना सखाना ते शुरू शुरू च उ'नें बड़े डरना जेल्लै थोह्ड़ा तरना आई जाना ते उ'नें बी बड़ी मस्ती करनी साढ़े फिर ऐं असें इक किसम दे उं'दे गुरु बनी जाना ते असें गै तरना सखाया उ'नें बी बड़ा करना कि असें इं'दे कोलूं तरना सिक्खे दा इ'यां गै मौज़ मस्ती करदे रौह्ना उल्लै इन्ना जादा होंदा निं ऐ हा स्विमिंग पूल बगैरा कुछ निं होंदे हून अज्जकल ते बच्चें तरना सिक्खना होऐ तां स्विमिंग पूलै च चली जंदे उत्थें तारी सखाने बास्तै ट्रेनिंग स्विमिंग मास्टर लग्गे दे होंदे न उ'नेंगी सखाने बास्तै ओह् सखांदे न उ'नेंगी ते साढ़ै टैम उस बेल्लै कु'त्थें सखाना हा स्विमिंग पूल होंदे हे असें आपूं गै तैरना सिक्खे दा ऐ ते अग्गें फिर बच्चे बी फिर जेह्ड़े छोटे छोटे साढ़े ञ्याने साढ़े गै निक्के भ्राऽ साथी असें उ'नेंगी बी तरना सखाना ते इ'यां गै इ'यां गै तारी मारना आई जंदा हा सारें गी उसलै घर बी इन्ना निं होंदा हा न्हाने गी जंदे हे नैह्रां होंदियां हां जां खूह् होंदे हे खूहा पर कुतै न्हाई आना जां फिर नैह्रा च चली जाना तरन जां कोल डिच्च नैह्र ही उत्थें चली जाना उत्थूं न्हाई न्हूइयै आई जाना ते इ'यां गै बचपना बड़ा अच्छा निकलदा हा उल्लै उल्लै इन्नी ओह् निं होंदा कि पढ़ाइयें दा इन्ना निं होंदा हा अज्जकल ते पढ़ाई दा बी बड़ा बोझ ऐ बच्चें गी इन्ना टैम गै निं होंदा बच्चें कोल कि बच्चे जाइयै कुतै घैंटा इक तरी आवै जां किश हून हून दे जमान्ने बिच्च इस जमान्ने बिच्च बड़ा फर्क होई गेदा इस जमान्ने च कुछ होर ऐ